हिकु हफ़्तो पहिरियों मां हिकु सैमसंग जो नओ मोबाइल वरितो हुयो जॾहिं हो मोबाइल मां घर खणी आयुमि ऐं हुनए खोलियो त मूंखे त ॾाढो वणियो जीअं हुनजो रंग रूप ऐं हथ में पकड़ में बि ॾाढो सुठो पियो लॻे ऐं जेके हुनजी अॻे जी स्क्रीन हुई हूअ ॾाढी वॾी हुई जीअं माण्हुनि खे ॾिसण में तकलीफ़ न पई थिए ऐं हुनमें एॾा सुठा सुठा रंग हुया की मूंखे त ॾाढो वणियो फ़ोन पर मुंज मूंखे माउ पीउ खे बि ॾाडो ई वणियो ऐं हिन सां गॾु गॾु उन फ़ोन में ॿ ॿ स्पीकर हुया हिकु मथे हिकु हेठि ऐं ॿिन्हीनि मां ॾाढो सुठो पई आवाज़ अचे भई जंहिंखे ॿुधणु घटि ईंदो आहे हू बि सुठी तरह खां ॿुधी पियो सघे ऐं हिन खां पोइ जेके हुनजी चार्जिंग हुई उहो बि ॾाढी जल्दी थींदी हुई जीअं अधि कलाकु फ़ोन फुली चार्ज थी वेंदो हुयो ऐं इन गॾु ॿी बि जाम ॻाल्हियूं इन जेके मूंखे हुन फ़ोन जे बारे में वणी जीअं हु हिकु दफ़ो किरी पियो मुंहिंजे हथां त उनखे कुझु बि न थियो पर हो सुठो सुठो हले पियो